हम तऽ स्टूडेंट छी तैयो हम खाना बनाबैके बहुत हमरा शौक अछि तऽ कभियो हमरा खाना बनाबेमे दिक्कत होइत अछि तऽ हम मम्मीसँ पूछैत छी कि जेना सब्जी बनाबऽ मे केना सब्जी बनेबै तऽ मम्मी कहैत छथिन कुकर धीपाउ आओर लोहिआ चढ़ाउ ओहिके बाद ओ गरम भऽ जाइत छै तऽ ओहिमे तेल डालू तब फोरन डालू तब ओहिमे पियाज देबै तऽ पियाज दियौ नहि तऽ फ्राइ जेना कोबी छै तऽ कोबी फ्राइ करू कोबी फ्राइ कयलाके बाद ओहिमे निकलि लिअ फेर तेल डालि कऽ आलू फ्राइ करू ओहिमे पिआज दऽ कऽ भूजू तऽ ओ भूजा जायत अलसा जाइत तब ओहिमे सब्जी मसाला सब डालू तब पूछैत छियै कतेक नून पड़तै कतेक नमक पड़तै कतेक मिर्ची पाउडर पड़तै धनिआ पाउडर मम्मी बतेलनि एतेक एतेक पड़तै तब हम अपना अनुसार से देलहुँ मम्मी से पूछिके आओर बहुत ही बेर ई दिक्कत होइया नहि जे चीज हमरा नहि आबैत अछि से हम मम्मी से पूछैत छी तऽ मम्मी बतेलनि की सब्जी भूजू भूजलाके बाद लाल भऽ जायत तब ओहिमे रस पानि डालू पानि डाललाके बाद बड़कि जायत सिद्ध भऽ जायत तब उतारू आओर रोटी बनाबैमे भी आटा गूँधऽमे पूछलहुँ तऽ कभी गील भऽ जाइत छलै फेर कभी रोड़े भऽ गेल तब मम्मी कहलनि कि धीरे धीरे आटा ओहिमे पानि डालू आओर हुनका गोलीके गूँथू तब गुँथि कऽ अच्छा से तब छोट छोट गोली लिअ तब ओकर बेलनाके अच्छा से चलाउ तब ओ गोल गोल रोटी होयत आओर रोटी अच्छा होयत पकि जायत तब फुलाउ तब रोटी अच्छा होइत छै आओर भी बहुत बहुत तरह तरहके चीज सब ओहिमे दिक्कत भेल चाय बनाबैमे जे पहिला बेर बनेलहुँ तऽ दिक्कत भेल की कते चीनी पड़ते कै कप दूध पड़तै बनाबऽमे तऽ एना एना दू आदमीमे एक कप दू कप दूध पड़तै आधा कप पानि पड़तै तब चाय बनतै जे हल्का पीबैत छथिन हुनकामे एक चम्मच चीनी जे नहि कनि भी जादा मीठ पीबैत छथिन ओहिमे दूओ चम्मच तीन चम्मच चीनी पड़तै अहाँ चाय पत्ती दियौ तब हुनका उबालू उबलि जाएत तब छानि कऽ चाय दियौ बहुत ही प्रकारके खाना बनाबैमे बहुत पहिला बेर सबके समस्या होइत छै बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकारके समस्या अबैत छै तऽ मम्मीसँ सहयोग मिलैत छै आओर माँ जेना जेना बतेलनि जे घरमे रहैत छथिन माँ या दादी जे घरमे रहैत छथिन बहिन हुनकासँ पूछलहुँ तऽ ओ बतेलनि कि एना एना करबै तऽ जेना भुजिआ बनबैत छियै तऽ ओ हुनका पियाज होयतै तब भुजिआ भूजू ओहिमे नमक हल्दी दिअ हुनका भूजिके नहि जादा तेल देबै तेल जादा पड़ि गेल या कम पड़ि गेल तऽ मम्मीसँ पूछलहुँ तऽ मम्मी बतेलनि कि एते तेल दियौ कि नहि जादा होयतै नहि कम होयतै तऽ एना देलहुँ नमक जादा काल नमक आओर मसालामे पूछि लेलहुँ मम्मी एना अंदर से इहो रहैत छै तऽ घबराहट रहैत छै कि कहीँ नमक तेज नहि भऽ जाय तै एहि लऽ मम्मीसँ पूछि लेलहुँ तऽ मम्मी बता देलनि कि एना अपना स्वाद अनुसार एते नून देबे तऽ भऽ जेतै जेना दालिएमे दालि भूजू तब दालि चढ़ाउ तब ओहिमे नमक दियौ तब मम्मी बता एते नमक देबै तऽ ठीक होयत नहि नमक तेज होयत नहि कम होयत बहुत ही तरह तरहसँ सब मम्मीके सहयोग मिलैत छै बहुत ही प्रॉब्लम होइत छै खाना बनाबऽमे बहुत ही अन्य प्रकारसँ खाना बनाबऽमे प्रॉब्लम होइत छै दिक्कत होइत छै तऽ मम्मीसँ पूछि